جی میں نے دیکھی ہے یہ سروے والی چیزیں اور میں نے ٹی وی پہ دیکھے ہیں ڈیبیٹ ہوتی ہوئی کافی زیادہ بے کار چیز ہیں یہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے اور بے فضول کی باتوں پہ یہ بحث بازی کرتے رہتے ہیں اور آج کل تو یہ چل ہی رہا ہے کہ ہندو مسلم چلتا رہتا ہے تو یہ فالتو ٹی وی پہ دکھا کے یہ انسانوں کو اس چیز کی مطلب بھڑکاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ یہ نہیں یہ صحیح ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں یہ صحیح ہے تو ہر کسی کے لیے اس کا نظریہ الگ ہوتا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں نیوز والے اور جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو یہ سب آپ کے نظریہ بدل دیتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر آپ اگر کسی چیز کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور وہی چیز اگر آپ نیوز پہ دیکھ لیتے ہیں تو اس چیز کے لیے آپ کا نظریہ چینج کر دیں گے وہ انسان اور وہ جو اینکرس ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی سوچنے کی شمتا ختم کر کے وہ اپنے مطابق آپ کو بتا سکیں کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جب کہ وہ ان کا نظریہ ہے اور ہمارے لیے ہمارا خود کا نظریہ لیکن ہم ان کے نظریے پہ زیادہ بھاؤ نہ دیتے ہیں اپنے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں ان کو کہ ہاں ان کا زیادہ صحیح ہے اور ہمارا غلط ہے اور کئی سارے نیوز رپورٹر ایسے ہیں جو غلط غلط نیوز کو ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ کر دیتے ہیں اور پھرغلط غلط افواہیں پھیلاتے ہیں پورے ہندوستان میں بہت سارے ہیں اور ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے تو نیوز رپورٹر ہر کسی کو ایک ہی لاٹھی سے لانگھنے والی بات ہے کہ ہر مسلمان غلط نہیں ہوتا تو ہر کسی ہندو کو بھی نہیں بول سکتے اور نیوز کا کام ہی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کے لیے غلط دکھانا یا آج کل تو چل ہی رہا ہے یہ کہ نیوز کسی بھی انسان کو غلط دکھا سکتی ہے